शिक्षा प्रणाली विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए एक अपर्याप्त सहायता की समस्या है हाँ मैं इसे स्वीकार करता हूँ यह एक ऐसी समस्या है जिसके द्वारा कई बच्चे ऐसे हैं जो नेत्रहीन है बधिर है जिन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे जरूरी ही ये दृष्टिहीन होते हैं जन्म से ही लेकिन उनका इसमें कोई दोष नहीं है हमें इस पर फ़ोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपनी शिक्षा प्रणाली को उन बच्चों के सुगम बनाएँ एवं सरल बनाएँ जिससे वे आसानी के साथ विद्या अध्ययन कर पाएं और अपना जीवन सफल बना पाएं नेत्रहीन बच्चों के जीवन में शुरू से ही संघर्ष होता है ताकि अब इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए जैसे कि हमें उन के लिए एक विशेष इस स्कूल खोलना चाहिए आजकल सरकारें इस दिशा में कई सारे कदम उठा रही हैं जिससे कि वो उन सारे बच्चों का ध्यान आसानी से रख पाएं